مزید کامیابیاں جو دہلی سے ابھری ہیں ان میں شامل ہیں ہائیڈروجن فیول سیلس یہ ایک صاف اور قابل تجدید توانائی کا ذریعہ ہے جو دہلی میں تحقیق کے ایک نتیجے میں تیار ہوا اسمارٹ واچز ایسی اسمارٹ واچز جو صحت کی نگرانی اور دیگر کاموں میں مدد دیتی ہیں ڈجیٹل کلاس روم ٹکنالوجی تعلیم میں بہتری کے لیے دہلی میں تیار کردہ ڈجیٹل کلاس روم سلوشنس بنائے گئے ہیں نئی ادویات اور ویکسین صحت کے میدان میں دہلی کی تحقیقاتی اداروں کی طرف سے تیار کردہ نئی ادویات اور ویکسین بنائی گئی ہیں یہ سب دہلی کی تکنیکی اور سائنسی کامیابیوں کی مثالیں ہیں جو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اہمیت رختی ہیں